भारत के बहुत राज्य मे लड़की के पढ़य के संख्या कम छलैयऽ तब ओही सबके देख के देखते हुए सरकार की कयले है सरकार एगो प्रोग्राम चलेलै की साइकिल वितरण करै के आओर लैपटॉप वितरण करय के इ हमरा नजर मे ई सरकार के ई प्रोग्राम ई जो निकालले है ई बहुत ही फायदा के लेल है जहाँ तक है काहे लेकि अब एहिसे लड़की सब पढ़य के लेल बहुत ही आगे एलै हँ घर घर के जैसे गाँव के बच्चा सब गाँव के लड़की सब सब पढ़ै के लेल अब आगे उत्तेजित होलै हँ पढ़ै मतलब की अब जाइ छै जैसे अब सरकार सरकार अब साइकिल देलकै तऽ ओ साइकिल से अब ओ अपना घर से जतय यहाँ घर से पहले जायके सुविधा नहि रहले तब सरकार के साइकिल वला स्कीम एलै तऽ ओ साइकिल से अब जतै हाइ इसकुल जतै कॉलेज जतै इसकुल जतै पढ़तै अपन तऽ ई एक तरह से ई बहुत ही फायदा के लेल है आओर जहाँ तक सरकार के लैपटॉप देबै के बात है तऽ ओ भी फायदा है अब बच्चा पहले कम्प्यूटर क्लास करैत रहलै हँ अब घर पर ओकरा कुछ तकनीकी सुविधा कोइ मिलैत ना रहलै है तऽ ओहिके लेल ओ ओ प्रैक्टिस ओकर ना हो पबैत रहलै है तऽ अब लैपटॉप देलकै हँ सरकार तऽ ओहिके हिसाब से ओ घर पर प्रैक्टिस करतै ओकरा पढ़तै तऽ ई साइकिल आओर लैपटॉप वला जे सरकार के जे प्रोग्राम हइ ई बहुत ही अच्छा है हमरा नजर मे आओर सही है कोइ दिक्कत ना है बाकी इहे कहबै की हमर नजर मे ई बहुत ही अच्छा है